नमस्कार

हाँ रोहू मछली बा पाँच सौ रुपया किलो बा पाँच सौ रुपया किलो पाँच सौ रुपया किलो बा मछली रोहू नहीं तीन सौ रुपया किलो दूसरा मछली बा दूसरा मछली लई लो बेल गगरा लेयला टेहार लेयला और टेहना लेयला नहीं तो रोहू मछली पाँच सौ रुपया किलो बा तीन सौ में ना मिल सकी नहीं नहीं पाँच सौ बा जोन रेट बा मंडी के रेट खराब करब का तीन सौ में बेच कर चलो दिवावा हमरी ले लई तब हाँ चला हाँ ऐसे अंदरे तीन सौ रुपये किलो मछली खान इससे अच्छा आलू बैंगन की सब्ज़ी खाते नहीं तो रोहू मछली खाए को होई तो पाँच सौ रुपया किलो लेकर आओ नहीं नहीं तीन सौ में नहीं बा फालतू बहुत बात करता टाइम वेस्ट करत है अभी तो कहत है कि लेला और मछली है बेल घघरा लेल दो तीन बे देब बेल घघरा ना लेबे तो रोहू ना मिली नहीं कवई लेले बान लेलो नहीं तो इतने में नहीं बा मछली रोहू ना मिल सके भैया तो कहाँ से दीदी कहत हई पाँच सौ रुपया दस बीस रुपया भले कम देहल हो सकत है इका इकट्ठा तीन सौ दो सौ कम कर दे तो ना कर सकब नहीं सौ रुपया कम ना कर सकब दस बीस रुपया भले कम कई सकते है इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कितना लेबा चलो ठीक बा काटाता है हाँ ठीक है और लेलो कुछ काहे होई पाँच सौ रुपया किलो मछली सूनत भाग चले अच्छा ठीक बा लाओ मछली का पैसा